पाँच हज़ार दो सौ एक पाँच हज़ार पाँच हज़ार सात सौ पंद्रह बीस हज़ार बीस हज़ार दो सौ तीन बीस हज़ार छः सौ इकहत्तर अठारह अठारह हज़ार तीन सौ बयासी